जगाच्या भुंयेचेर ज्या ज्या जाग्यार मनीस वस्ती आसा त्या त्या प्रत्येक वस्तीक जे लोक रावतात ते आपली स्वताची खंयची तरी एक भास उलयतात म्हजी जन्मभुमी गोंय जन्म म्हजो गोंयच्या काणकोणच्या पैंगीण गांवांत म्हजे आई बाबा पयलीं सावन गोंयकार म्हूण तांची भास कोंकणी आमच्या घरांतल्या सगल्या भाव भावडांची भास कोंकणी ताका लागून आमकां आमी जेन्ना ज जन्मा येवन जेन्ना व्हड व्हड जाले तेन्ना आमचें आयकुवप कोंकणी तातूंत प्रगती जायत गेली मागीर शेजाऱ्यांगेर खेळटा आसतना वाड्यार नाचपाक भोंवपाक वता आसतना ल्हव ल्हव शाळेक वचपाक जेन्ना गेले तेन्ना शाळेच्या वेळार आमकां कोंकणीची पुस्तकां नाशिल्ल्यान आमकां शाळेचो जो वेव्हार आसा तो मराठी भाशेंतल्यान चलतालो आनी कोंकणी पुस्तकां नाशिल्लीं आनी कोंकणी शिक्षणाची सरकाराची सुविधा नाशिल्ली ताका लागून आमच्या गांवांत आमच्या सरकारी शाळांनी आमकां जबरदस्तीन न्हय पूण एक शिक्षण विकास जावपा खातीर मराठी भाशेंतल्यान शिकचें पडलें पूण कोंकणी घरा आयले की गांवांत जाता त्या देवळाक गांवांत जाता ते नाटकांक किंवा बाकीच्या हेर कडेन जेन्ना आमी वताले उत्सवांनी कोंकणी उलोवपी कोंकणींतल्यान वेव्हार करपी अशे सगलीं कामां कोंकणींतल्यान जातालीं फक्त वाचन करपाक आमकां कोंकणी भाशा मेळनाशिल्ली अशें आमचें कोंकणींतल्यान जशें जशें शिक्षण मराठींतल्यान कम्प्लीट जालें तेन्ना केन्ना केन्नाय आमकां मराठी शाळांनी जेन्ना खंय दुसरे कडेन एनटरटेन म्हूण नाटकांनी बी घेताले तेन्ना आमचे काही शिक्षक बरे पैकी कोंकणी बरयताले आनी तेन्ना आमकां ही संद मेळटाली की कोंकणी प्रेसेंट करपाची तेन्ना थोडेशे ते डायलॉग मराठींतल्यान बरयल्ले ते कोंकणींतल्यान बरयल्ले अशें आसतालें आनी कोंकणींतल्यान बरयल्लें वाचप आमकां जड जातालें इतलें की आमकां कोंकणी भाशा वाचनाक केन्ना येनाशिल्ली अशें करून आमी फुडें फुडें मराठी शिक्षण पुर्ण केलें आनी जेन्ना आमीं कोंकणी आमकां जेन्ना कॉलेजीक वचपा खातीर किंवा मागीर सरकारान जेन्ना स्वतंत्र जालें सगळ्या लोकांनी कोंकणीची मागणी केली तेन्ना आठव्या परिशिश्टांत कोंकणी आयली पूण गोंय सरकारान जितलें नेटान पावल घालपाक जाय आशिल्लें तें कोंकणीचें घालें ना तें कालांतरांत घालें पूण ताचे पयलीं कोंकणीचो प्रसार प्रामुख्यान करपी जे हांगा जे गोंयचे लोक नेते कोंकणींत नेते जाले कोंकणी लेखक कोंकणी कवी कोंकणी बरोवपी कोंकणी नाटककार कोंकणी कथाकार कोंकणी एकांकीका बरोवपी अशे जे खुबशे नांवां आसात तातूंत राजकीय संबंद आशिल्लेय बी आनी जे लेखक जे आसात तातुंतले चंद्रकांत केणी जे राष्ट्रमताचे संपादक आशिल्ले तांच्यांनी ह्या कोंकणी खातीर खुबसो वावर ह्या गोंयाक केल्लो आसा ते स्वता लेखक राष्ट्रमत दिसाळें चलोवपी तातूंत जेन्ना ओपीनियन पोलाचो विशय आयलो तेन्ना उदय भेंब्रो सारक्या मनशानी जे एडवोकेट जे विचारवंत आनी कोंकणींतल्यान ब्रह्मास्त्र म्हूण एक आपलें लेखन सुरू केलें आनी गोंयची अस्मिताय टिकोवन दवरपा खातीर ह्या सगल्या लोकांनी ताका साथ दिलो उल्हास बुयांवा सारक्या मनशान उदय भेंब्य्रान बरयल्लें चांन्याच्या राती माडाच्या सावळेंत सारयल्ल्या सोबीत मांडार हें अजरंवर कोंकणी गाणें जगबर पावोवन वा वा मेळयली ताजे बरोबर जे आमचे देशाचे मानाचे लेखक जे आसात बा भ बोरकार कवी तांचो जन्म बोरये गांवांत जालो पूण तांचो सगलो वावर किंवा लिखाण महाराष्ट्रांतल्या पुण्या गांवांत आशिल्लें त्या येद्या व्हडल्या मराठी लेखकाक मराठी कवीकय बी कोंकणीचो मोह सोडूंक नाशिल्लो तांचें जें कोंकणी गाणें आसा त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसनां मंद मंद वाजत आयलीं तुजी गो पांयजणां हें एक सोबीत सुंदर ह्या कोंकणी भाशेचें मानाचो तुरो म्हणपाक हरकत ना असलें गाणें ताणें बरयलें ताची परंपरा फुडें चलोवपी पुंडलीक नायक दाकटीं दाकटीं नाटकुली एकांकीका बरोवन एन शिवदासा सारके कट्टर कोंकणी प्रेमी गुरुनाथ केळकर थंडपणांत आपलें लिखाण करून कोंकणीचो जो अंगारो आसा तो कोळसो पेटयत दवरिल्लें नानपीट ज्ञानपीट पुरस्कार विजेते ध्रूव ताऱ्या सारके ह्या कोंकणी खातीर वावुरले गोंयचे कोंकणीचो जर विचार केलो जाल्या ती दोन भाशेन कोंकणी आमी म्हणटात एक रोमन कोंकणी म्हणटात पूण रोमन कोंकणी जरी तांची काही हाजी पुरती उरली तरी कोंकणींतल्यान तियात्र बरोवन कोंकणींतल्यान कातारां बरोवन ह्या देशांत ज्या गोंयची ही परिस्थिती आसा जें चित्र जें आसा तें उबें करपाचें काम एम बोयर प्रेमकुमार फ्रांसीस तुयो ह्या लोकांनी केलें आनी आमकां तें जेन्ना आमी व्हड जाले तेन्ना हें सगलें तियात्रांनी नाटकांनी ह्या दिसाळ्यांनी वाचून आमची कोंकणीची जी तान आशिल्ली ती आमी भागोवपाचो प्रयत्न केलो जशे आमी व्हड जायत गेले तशी कोंकणीचें हें विकास ही जातालो पूण कोंकणी सरकारी स्तराचेर कोंकणी शाळा कोंकणी शिकप कोंकणी राज्यमान्यता मेळपा खातीर वावर चलतालो तातूंत कोंकणी शिक्षक सनद हो कोर्स सुनापरान्त दिसाळ्याचे जे संपादक आशिल्ले चंद्रकांत केणी हाणें सुरू केलो एक म्हयन्याचो कोर्स आशिल्लो तातूंतल्यान मागीर सरकारान तांकां शिक्षक म्हूण घेवपाचें उतर दिल्लें म्हणून हे आशेंत हांवें डी एड केल्लें ते आशेंत गोंयचो पयलो शिक्षक सनद कोर्साक म्हजें नांव घालें आनी तो कोर्स पुराय केलो कोंकणी शिक्षक जावपाक मेळ्ळें ना पूण मराठी शिक्षक म्हूण आयज हांव काम करतां कोंकणीचें लिखाण करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी त्यो म्हणल्यार एक कोविडाचें संकट ह्या कोविडाच्या संकटा वेळार हांवें म्हजी पर्सनल कितें तरी वेळ वचपाक जाय म्हूण हे सामाजीक विशयांक थोडे थोडे लिखाणीक स्वरूप दिवन थोड्योश्यो कमी हातूंत भितर शंबर कविता बरोवनय बी त्यो आजून छापल्यो नात पूण एक सामाजीक हाजेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न करून त्यो फेसबुकाचेर घाल्यो आतां कोंकणीचें जर विकासाचें वा कोंकणी टिकोवन जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार गोंयच्या ल्हान राज्यांक दिसान दीस स्थलांतर जायत आसा गोंयकार खरो गोंयकार उद्दोग धंद्या निमित्त दुसरे कडेन वचून रावता आनी ह्या गोंयकाराची कोंकणीचेर जरी कितलोय मोग उरलो भरपूर लिखाण जरी उरलें तरी आतां भुरग्यांक जितल्या उमेदीन कोंकणी कडेन ओडून घेवपाक जाय तांकां सवलती दिवपाक जाय त्यो काही प्रमाणांत राज्याश्रय म्हणटा ताका तो राजाश्रय म्हणल्यार सरकारी स्तराचेर तो थोडोसो कमी पडटा सो दिसता आनी लोकाश्रय म्हणल्यार लोकांनी आदार दिवन हें कोंकणीचें जितलें जितलें मनोरंजना खातीर जितली कोंकणी आसा थोडेशें आतां चॅनल टिवी चॅनल आसात प्रुडंट आसा बाकीचे गांवचे सिक्स्टी फायव कितें आनी खूबशे स्टार कितें अशे ते चॅनलांनी कोंकणीचो प्रसार करपा खातीर ह्या चॅनलांतल्यान येता खुबशे जायराती कोंकणींतल्यान येता अशें करून एक समादानाचें आनी आश्वासक वातावरण कोंकणी खातीर आसा पूण तरी सुद्दां आमी जागरूक रावन आमी हें कोंकणीची ही ज्योत फुडें व्हरपाक जाय